جی ہمارے باورچی خانے میں مختلف قسم کی برتنیں موجود ہوتی ہیں جن میں سے کچھ کوکر فرائی پین کڑھائی بھگونا یہ ساری چیزیں ہیں کڑھائی میں تو ہم عام طور پر سبزیاں بناتے ہیں اور کوکر میں دال اور گوشت وغیرہ پکاتے ہیں اسی طرح فرائی پین فرائی پین جو ہوتا ہے اس میں ہم عام طور پر دال فرائی اور کبھی کبھار سبزیاں بنا لیتے ہیں اور جو بھگونا ہوتا ہے اس میں ہم عموماً اکثر چاول ہی بناتے ہیں اسی طرح ہمارے باورچی خانے میں اور بھی دیگر اشیا موجود ہوتی ہیں جیسے چاقو چھلنی اور کدوکش اور اسی طرح مسالہ جات وغیرہ ہوتے موجود ہوتے ہیں